हेलो क्या मैं स्वीगी ऑफिस में बात कर रही हूँ जी मैंने आपके यहाँ स्वीगी से इंडियन कॉफी हाउस में नूडल्स मंचुरियन और मोमोस का ऑर्डर दिया था जो कि मौसम बिगड़ने के बावजूद इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तेज़ बिजली चमक रही थी और बहुत अंधेरा होने के बावजूद भी आपके डिलीवरी मैन ने खाना समय से वितरित कर दिया उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और खाना बहुत ही गुणवता था इसलिए मुझे समीक्षा देनी थी कि मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा मैं अति प्रसन्न हुई धन्यवाद